हेल' मा मावदों मा मावदों होनदां ओरैनो दङ ए बै माबायाव ना हमहैनो नामा गौरांआव उम ना हमग्राया मा मा बुस्थु दङ नोंनावलाय हा ना हमग्राया मा मा बुस्थु दं नोंनाव ए आं जे लानोसै होनबालाय ना उम खबाइआ गंथामसो लाखा नाया बुरजा मोनगोनदां अखा हानाय ना उम उम उम उम आंबो थांगासिनो दे अबेहाय लोगो हमगोन अबेहाय लोगो हमगोन थिनालिआव थाइजौ फिथाइबो लाफादोब्रा दा खाजि जानो उम थाइजौ लै थाइजौ थाइजौ थाइगिर नङा बेखौनोथ' थाइजौखौनोथ' होनदां लानाफै उम उम खबाइ गंथामसो लाखा होनबा दे खबाइ गंथामसो लाखा होनदां आं जे लानोसै उम अ अ दे औ दे औ औ दे दे फैदो होमबा दे उम फैबायमोन नामा हा ओंखारबोबाय

ए ए दे आंबो थांगासिनो दं होनबालाय उम दुइ बिस एगार'